جی السّلام علیکم ورحمتہ اللہ جی میری بات شاہد صاحب سے ہو رہی ہے میری بات شاہد صاحب سے ہو رہی ہے نا ہاں جی شاہد صاحب در اصل بات یہ ہے کہ مجھے ایک زمین لینی ہے پورنیہ میں اور مسجد کے امام صاحب سے پتا چلا ہے کہ آپ ایک بہت اچھے بروکر ہیں اچھے بروکر اس معنی پر کیونکہ میں اس سے پہلے آپ سے پہلے کئی لوگوں سے میں نے کانٹیکٹ کیا سبھی نے مجھے سوائے دھوکہ کے اور کچھ نہیں دیا پیسے بھی برباد ہو گیے خیر چھوڑیے وہ باتیں پرانی باتیں ہیں لیکن آپ کی ایمانداری پہ میں مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے اچھی زمین دلائیں گے تو آپ بتائیں کہ پورنیہ میں جی جی

اچھا اچھا جی

جی جی ماشاء اللہ نہیں سر شہر میں پورنیہ جو جی جیسے کہ ہم پورنیہ ہی میں شہر میں لینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور میرے پاس کا بجٹ رکھیے کوئی چالیس پچاس لاکھ کے قریب ہے اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ اچھی جگہ مل جائے دو چار کھٹا جس میں اچھے گھر ور بن جائے دکانیں کچھ ہو جائیں شہری چھیتر ہو اور سب سے بڑی بات یہ کہ محلہ اچھا ہو ہے نا کیونکہ اگر محلہ اچھا نہیں ہے تو پھر وہ کوئی معنی نہیں رہتا ہے چاہے مہنگی زمین ہو چاہے وہ سستی زمین ہو تو کہاں کہاں آپ زمین دکھائیں گے

جی جی

جی جی جی جی جی تو سر شاہد سر ہم سے آپ کب ملیں گے اکتوبر ہاں جی جی جی جی جی ان شاء اللہ ملاقاتیں ہوں گی تو ساری باتیں بہت بہت ساری باتیں ہیں نا جو ڈسکس کرنی ہیں ان شاء اللہ بیٹھ کے کر لیں گے جی بہت بہت شکریہ شاہد صاحب